मूंखे ॻाइण जो शौंक़ु आहे पर जॾहिं बि मूंखे कंहिं वॾे पार्टीअ ते फ़ंक्शन ते ॻाइणु वञिणो हूंदो आहे त मूंखे जाम तयारी करिणी पवंदी आहे सुबुह जो उथी करे मां पहिरों हिकु गरमु पाणीअ जो ग्लास पीअंदी आहियां लूणु पाणीअ जूं गुर्रियूं कंदी आहियां उन्हनि ॾींहंनि में थोरा ॾींहं अॻु मां गिहु वारियूं शयूं न खाईंदी आहियां मिर्चु मसाला न खाईंदी आहियां जीअं गलो न ख़राबु थिए ऐं रियास जामु कंदी आहियां हर घड़ीअ उहो गानो ॻाइण जी कोशिश कंदी आहियां त जीअं मूंखे यादि पिए त उते वञी करे मां पर्फ़ाम करणु महिल अटिका न